अॼु सुबुह जो मूंखे इस्टेशन वञिणो हुओ इस्टेशन वञण लाइ मूं वटि कोई वाहन न हुओ इनकरे मां ओला जो एप्लीकेशन खोले करे ओला कैब लाइ मां खोज कई खोज कंदे कंदे मूंखे ख़बर पेई की भई मूं वटि टाइम हेॾो काने त मां हुन भाईअ खे साम्हूं दादा खे फ़ोन कई की भाई तव्हां टाइम ते ईंदव या न ईंदव त उन्हनि मूंखे चयो की भाई असां टाइम ते अची वेंदासीं हुन खां पोइ आहियां मां वेठमि गाॾीअ में मां पुछो मान उन्हनि खां की भाई पाणि हलूं था त असां ट्राफ़िक में त न अटकंदासीं त उन्हनि चयो न दादा मां तव्हांखे टाइम ते वठी थो हलां त असां जीअं ई निकितासीं उहो भाई साहिबु बि हलिया असां सां गॾु असां जीअं ई अंदरि वियासीं मेन रोड आहियो मेन रोड ते हुई को ट्राफ़िक त मां हुननि खे चयो मान की भई हिन जॻह ते घणी देरि लॻंदी त उन्हनि चयो की भई पंज ॾह मिंट खनि लॻंदा पर मुंहिंजी गाॾी सु निकिरे पेई मुंहिंजी ट्रेन में वञिणो हुओ मूंखे जंहिं जॻह ते मां ट्रेन जो स्टेशन ते पहुचणो हुओ टाइम सां त मां उन्हनि खे चयो मान के भई हिनजे अलावा ॿियो कोई रस्तो हुजे त तव्हां भले हुन पासे मूंखे वठी हलो ऐं मूंखे थोरो किरपा करे तकिड़ो पहुचायो त उन्हनि चयो की भई ठीकु आहे असां हुन पासे हलूं था कोई वांदो कोने जय झूलेलाल